जिब जुनारखौ फिसिनो आं जोबोद मोजां मोनो नाथाय थाखा फैसा गोयैनि जुनाव माखासे बुस्थुफोरखौ बायनो हाया जोंना अ'मा अ'मा दङ आरो दाव दङ बिसोरनो जों सानफ्रोमबो आदार होयो माइरं होयो दावनो आरो अ'मानो गुन्दै बायनानै होयो एखमबा गुन्दै बायनानै होनो हायाब्ला माइरंखौ संनानै होयो माइरं संनानै होनो हायाब्ला थास' एबा दिंखिया बेफोरखौ रुनानै होयो ओमफ्राय दावखौ आं जोबोद मोजां मोनो जोबोद दाम गोसा दावा बायनो थाङोब्ला बिरात बेसेन गोसा बे दावा दावलाखौ आं दावला खासि दावखौ आं जोबोद मोजां मोनो जानो गोथाव आरो अमायाबो बिरात मोजां नाथाय फैसा गैयाब्ला आदार बायनो हायैयाव जोङो खस्थ' खालामनांगौ जायो